नमस्ते हं हाँ मोबाइल लेना था आप कौन कौन सी मोबाइल रखते हैं फ़िलहाल कितने वाला रखते हैं कौन कौन सी कम्पनी रखते हैं मोबाइल हमको तो सैमसम का चाहिए मोबाइल सैमसम का है आपके पास वह तो पैसा तो देना पड़ेगा वही तो पूछ रहें हमें हमें फाइव जी बी वाला चाहिए था

अच्छा

बड़ा वाला मोबाइल कितने में आएगा फाइव जी वाला कहे रहए हैं बड़ा वाला मोबाइल फाइव जी ख़ाली कितने की आएगी हलो हम कह बड़ा वाला मोबाइल फाइव जी कितने का मिलेगा हलो अच्छा फिर रेट मत बता देओ पहले से ना जैसे आप मतलब बता दिए तो हम और जगह मोबाइल फिर मतलब पता कर लें ना कितने तक आती है

जैसे क़िस्त पर लो तो कितने तक मिल जाएगा मतलब कह रहे जब क़िस्त पर लो तो कितने में पड़ेगा तो मतलब जैसे क़िस्त पर लेंगी तो और कितने का ब्याज रहता होगा जैसे हम कह रहें जैसे मान लो क़िस्त पर लो उसका कितना ब्याज पड़ेगा हम कह रहे जैसे क़िस्त पर लो तो कितना ब्याज पड़ेगा ब्याज वाज ना कितना पड़ेगा जब आएँगे तो लेंगे कह दें नमस्ते ठीक है रखो जब आएँगे तो लेंगे